میرے دادا دادی والدین کی تعلیم کچھ خاص نہیں تھی کیوں کہ انہیں بچپن میں تعلیم کا وہ ماحول نہیں مل سکا جس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا جا سکے ان کے دور میں تعلیم کا رواج بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور نہ ہی اتنے اچھے اسکولس موجود تھے جو اب موجود ہیں